हमरसबके सबसँ नीक पाबनि होइ छै छठि जे लोकके पहिलेहे सँ ई रहै छै पथिया किनु ई किनु ओ किनु हँ आ ओहिकेबाद दोसर मे अहाँके भेल अथी छठि भेल ओहिके बाद अथी भेल होली भेल बरसाइत जेना हमरासबके भेल मधुश्रावणी भेल मधुश्रावणी मे तऽ बड नीक लागै छै फूल लोढ़ू सब सहेली सबके साथे जाउ हँ आ सब सहेली सब गीत गाबैत रहै छथिन सब सब सुन्दर सुन्दर कपड़ा सब पहिरने रहै छथिन गहना गुड़िया सब पहिर कऽ गेल आयल सबके सब पुछलक तोहर बऽड़ कतए रहै छथुन तऽ तोहर बऽड़ कतए रहै छथुन आर की सएह सब भेल भेट घाँट भेल सहेली मे एना तऽ आइ काल्हि ककरा पास टाइम छै जे ककरा सँ के भेट करतै तैयो अपन सबसँ सबके भेट घाँट भेल बात केलक तऽ नीक लागैत रहै छै आब तऽ कहाँ केओ जाइ छै आब तऽ फूले नहि छै तऽ फूल लोढ़ी लोक की करतै हँ आब तऽ झगड़ा घड़ी छै झगड़ा करैत रहै छै फूल लोढ़तै की ईसब ओमहर ओकर मुँह टेढ़ रहल ओकर मुँह टेढ़ रहल देबउठान एकादशी सब भेल अरिपन पारलहुॅं कते नीक लागैत रहै छै अपना सबके हँ त वएह सब करै छियै हमसब पाबनि तिहार आओर की करबै